ہاں میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا تو اس میں ایک آیت گزری تھی ایک شلوک گزرا تھا العلم نور علم نور ہے روشنی ہے اجالا ہے جب اس کو میں نے پڑھا اور پھر اس کے بعد عالموں کو دیکھا علم والوں کو دیکھا اہل قلم اہل علم کو دیکھا اہل دانش کو دیکھا تو مجھے یہ بڑا تعجب ہوا کہ مطلب ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس جملے میں بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ واقعی جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کے پاس روشنی ہوتی ہے اور روشنی اندھیروں کو دور کرتی ہے